मां ॾियारी में ॾिया ठाहींदी आहियां उन ते मां पेंटिंग कंदी आहियां उन ते वरी मिरर बि लॻाए छॾंदी आहियां पोइ उन में ऑयल पेंटिंग जो कलर थींदो आहे जेको शीशी वारो हो यूज़ कंदी आहियां कॾहिं चार्ट पेपर आहे तंहिंखें चार्ट पेपर ते वॉटर कलर सां कंदी आहियां जैसे राधा कृष्न जी मुर्ति आहे उन ते कंदी आहियां वधीक त मतिलबु वधीक त मां ऑयल पेंटिंग ई कंदी आहियां केनवास ते त घटि ई कंदी आहियां वॉटर कलर ते ई वधीक कंदी आहियां ऑयल पेंटिंग ते कंदी आहियां इहे मूंखे वधीक सुठो लॻंदो आहे करण में पेंटिंग और ॾिया त मूंखे वधीक सुठा लॻंदा आहिनि कॾहिं मिरर लॻाए करे कॾहिं मोती लॻाए करे कॾहिं ऑयल पेंटिंग जो ब्रश सां ऑयल पेंटिंग करे उहो वधीक मूंखे सुठो लॻंदो आहे करण में उहो ई वधीक कंदी आहियां और कॾहिं हिन जे बोर्ड ते बि कंदी आहियां ऑयल पेंटिंग उहो बि वधीक सुठो लॻंदो आहे करण में रंगोली हा और रंगोली बि ठाहींदी आहियां रंगोली जा बि कलर जेके मिलंदा आहिनि उन सां दिवाली में रंगोली बि तरह तरह जी ठाहींदी आहियां उहो बि ॾाढो शौक़ु आहे करण जो उहो हुन बि जे लाइ बि इलाही कलर जेके तरह तरह जा हाणे कलर ईंदा आहिनि उन सां लॻाईंदा आहियूं और तरह तरह जी उन जे कलर सां वरी तरह तरह जी रंगोली ठाहींदा आहियूं